کھیلوں کے اندر کوچ اور ٹرینروں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے کوچ اور ٹرینر بڑے لیول پر ٹیم کی مدد کرتے ہیں بڑے لیول پر کھلاڑیوں کو چنتے ہیں اور ایسے ایسے کھلاڑیوں کو چنتے ہیں اسٹیٹ لیور پر چنتے ہیں پھر انہیں ولڈ کپ کے لیے تیار کرتے ہیں کوچ اس لیے ضروری ہوتا ہے جو کھلاڑیوں کے اندر کمی ہے جو کھلاڑی صحیح نہیں کھیل پاتا اسے سمجھا سمجھانے کے لیے کوچ ہوتا ہے کوچ اس لیے ضروری ہوتا ہے جو کھلاڑیوں کو اچھے طریقے بتا سکے کہ کس طریقے سے بیٹ چلانا ہے کس طریقے سے بال پھیکنی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ اسی کھلاڑی کو کوچ بنایا جائے اور اسی کھلاڑی کو جو اچھا کھیلتا ہو جو اسٹیٹ لیبر پر جس نے اچھا پرفام کرا ہو اچھا کھیلا ہو اسی کھلاڑی کو کوچ بنایا جائے نہ کہ ایرا غیرا کو بنایا جائے جسے بیٹ تک کا پکڑنا نہ آتا ہو جسے کھیلنا تک نہ آتا ہو